हमरा चैनपुरसँ सहरसा जाइके वास्ते अहाँके गाड़ी बुक करै छी एहि वास्ते अहाँ की लेबै कतेक पइसा लेबै सहरसा अहाँ कतेक देरमे पहुँचा देबै घण्टाके हिसाबसँ पइसा लेबै कि दूरीके हिसाबसँ पइसा लेबै एहि दुआरे हम ओला बुक करै छी जे अहाँ हमरा समान खरिदबै फेर ओम्हरसँ अहाँ कतेक देरमे हमरा सहरसासँ चैनपुर लेने अएबै